हातीन केल्ली वस्त हेका खूब माया आसता ती कोणाक भेटोवची आसली आपली आवडीच्या मनशाक भेटोवची आसली जाल्यार ती खूब बरे भशेन करप जाता ती करतना ती कशी करप तांकां आवडटा तो रंग तांकां कितें आवडटा हें वाचरून तशी करप जाता ती तितून माया प्रेम तन आवड सगळें वयता ती करतना मनाक खूब खोस भोगता तशेंच कोणाक तशी करपाक जाय वा कोणाक कितें तरी भेटोवंक जाय पूण कितें भेटोवचे तें कळना जाल्यार तांकां सांगपाक तांकां ती वस्त करूंक शिकोवपाक म्हाका खूब आवडटा कारण विकती घेतिल्ली वस्त कितें पयशे घेवन विकती घेवंक मेळटा पूण ताका कांयच नासता ताका जीवूच नासता ती मोडली कितें ती उरली त्या मनशाकूय काय फरक पडना पूण जेन्ना आपूण स्वता करून ती दिता आनी त्या मनशाक ती खूब आवडटा तेन्ना दोगांयच्या जिवाक बरें दिसता